جی ہاں الرجی ایک عام مگر بعض اوقات خطرناک طبی مسئلہ ہے جو انسان کے مدافعاتی نظام کی کسی بے ضرر شے کے خلاف غیر معمولی ردِّ عمل کا نتیجہ ہوتی ہے یہ ردِّ عمل خوراک گرد و غبار ادویات یا کسی اور خارجی عنصر کا سے ہو سکتا ہے الرجی کی خطرات سانس کی تکلیف گرد و غبار یا پالتو جانوروں کے بالوں سے الرجی دمے سانس کی گھٹن جیسی علامت پیدا کر سکتی ہے جلدی رد عمل جد پر خارش سرخ دانے ظاہر ہو سکتے ہیں خوراک کی الرجی دودھ مونگ پھلی انڈے مچھلی یا دیگر اشیاء بعض افراد میں الرجی پیدا کر سکتے ہیں دوائیوں سے الرجی بعض ادویات جیسے پینسلین یا دگر شدید الرجی کا سبب بن سکتے ہیں آنکھوں اور ناک کی الرجی آنکھوں میں پانی خارش اور ناک بہنا عام علامات ہیں بچاؤ کے طریقے الرجی کے وجوہات معلوم کریں اور ان سے پرہیز کریں گھر کو صاف رکھیں خاص طور پر کمروں میں گرد و غبار سے بچیں ملبوسات اور بستروں کو باقاعدگی سے دھوئیں خوراک کے لیبلس کو پڑھ کر استعمال کریں اگر دوا سے الرجی ہو تو ڈاکٹر کو فورا اطلاع کریں اینٹی ہسٹامین یا الرجی سے بچاؤ کی دوائیں ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں شدید الرجی والے افراد اے پی پین اپنے ساتھ رکھیں